हमरा स्कूलमे बहुत तरहकऽ प्रतियोगिता होयत छैक आओर ई प्रतियोगितामऽ बहुत तरहक खेल होयत छैक कबड्डी दौड़ आओर हॉकी रेनबो कबड्डी दौड़ खो खो बहुत तरहकऽ खेल प्राप्त होयत अछि आओर एहि खेलमे जे बच्चा भाग लैत अछि आओर ओ विजय प्राप्त करैत छैक आओर विजय प्राप्त करयके बाद शिक्षक द्वारा अपन पुरस्कार लैत छैक आओर एहिमे कोनो बच्चा जिला स्टेट या नेशनल लेवल तक जाइत छैक ओ चैम्पियन या कोनो भी उच्च मार्मिक ढ़ंगसँ अपना खेलकूदमऽ भाग लैत अछि आओर खेलकऽ शुरु करयके लेल स्कूलमऽ कोनो भी टीचर या शिक्षकसभ मददके रुपसँ करल जाइत अछि